हाँ नमस्ते हाँ बोल हाँ तो हमारे यहाँ बहुत प्रकार के फूल हैं हर प्रकार के हैं मतलब कि जो चाहिए आपको वे हाँ हाँ मिल जाएँगे मैम आपको कहाँ किस जगह कैसा मतलब डेकोरेट करवाना है बता दीजिए हाँ तो देखिए यह यह जो रोज़ का फूल यह तो गुलाब का और और गेंदे का ले लीजिए

नहीं ताज़ा रहेगा तो थोड़ी ना सूख जाएगा जल्दी अच्छा अच्छा तो आपको क्या का चाहिए देखिए हमारे यहाँ खेती होती है एकदम यह नहीं है कि ऐसे फूल मिलेंगे एकदम ताज़ा फूल मिलेंगे कोई दिक्कत नहीं कि है अगर आपको जो चाहिए वह मिलेगा

अच्छा अच्छा ठीक है तो आपको जितना चाहिए उतना आप बता दीजिएगा उतना हम भिजवा देंगे और डेकोरेट करने के लिए भी किसी को अगर मान लीजिए ज़रूरत हो तो यहाँ के हमारे यहाँ डेकोरेट भी करते हैं लोग तो वे ही कर देंगे हाँ हाँ ठीक है तो हाँ हम भेज देंगे कोई दिक्कत नहीं है हाँ हाँ ठीक है हाँ हाँ सब मान लीजिए कि ठीक है अच्छा तो तीन का नाम बता दीजिए कौन कौनसे फूल चाहिए

अच्छा चार तक चाहिए मैम कितना कितना चाहिए नहीं तो हम अपने डेकोरेट के हिसाब से भिजवा देंगे

आ गए और कुछ ठीक है एक दो दो लोगों को भेज दें कि तीन लोगों चार लोगों को भेज दे बता दीजिए अच्छा दो लोगों का तो आपको बता दें मतलब कितना लगेगा नहीं बताए हाँ तो एक का वह लेंगे डेकोरेट का हज़ार रुपया हज़ार हज़ार रुपया और फूल का यह सब मिला कर हाँ मैं हाँ चार पाँच हज़ार लग जाएगा ठीक है ना आप हम से आके बात करिएगा ना ठीक ना टाइम नहीं है थोड़ा ठीक ना नमस्ते